हां उसायबकार काका हांव कृष्णा उलयतां अथंय कृष्णाच्या देवळा कडेन रावतां नी वयर थंय चडटेर सो हांवें तुमका लास्ट टायम ओर्डर दिल्ली पळय भाजी आनी बटाटवडे बी ते बड्डे खातीर सो कशें जाला की म्हाका कळ्ळां की घरान इतके कटलरी आयटम ना आमच्या सो ताज्या खातीर तुमकां हांव सांगूंक सोदतालों की मातशे पेपर प्लेटी म्हूण ना जाल्यार पेपर कपां बी म्हूण तुमी अरेंज करूं शकता काय विचारतालो हांव बरें सो तुमी कितें करा शंबर म्हाका पेपराच्यो बश्यो जाय व्हडल्यो जाल्यार व्हडल्यो उपकारता त्यो बेस्ट जातल्यो मागीर शंबर म्हाका कपां जाय पेपर कपूच उदक बी घालून दिवपाक बी आसता पळय त्या सायजीच्यो आनी आनीग शंबर हाज्यो हाडात तुमी आयस क्रीम बी घालतात नी हाफ सायजीच्यो तश्यो सो आयस क्रीम बी खावपाक गुलाब जामून बी तातून घालून खावपाक्यो बऱ्यो पडटल्यो आनी पयशे बी तुमचे कितके जाता कशे वयर सकयल आसा बी ते तें सांगांत तुमी म्हाका आनी हांव मागीर पे करतां तुमकां तें हांव देट नी मात्शी चेंज जाला सो हांव तुमकां ती मागीर फोन मारून सांगता केन्ना हाडपाचें आनी कशें कितें हाडपाचें ते सो तितकेंच